औ औ औ औ दे दे सोंजागोन

अ बैसागुआ बर'नि मोनसे आंगो बेयो फोरबो आरो बे बैसागु फोरबोआ बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो दासिमबो दिनैसिमबो बे बैसागु फोरबोखौ बर' रायजो राजाया गाजा गोमजायै फालियो आरो बैसागु फोरबोआव गोबां नियम खान्थिजों फालियो आरो बेयावहाय जोङो सैथ्र' दाननि थामजिसे अक्ट' खालि मोसौ थुखैनाय बे जिहेथु गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थादों आरो गोखा गोखै जानाय बेबो सैथ्र' दाननि थिगथाग सानावनो जायो गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय बे मोननै हुदाया बर'फोरनियाव बैसागु बोथोराव खालामनाया दाबो दङ बेनि उनाव बैसाग दाननि से अक्ट' खालि बाथौ थानसालियाव थांनानै आलारि बाथि फोजोंनानै आरज गाबनाय इसोरखौ सोंहरनाय इसोरनियाव बोर लानाय बेयो दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो बर' हारि माहारिया बैसागुखौ बोसोर गोदान होननानै सानो आरो बे बोसोर गोदान जिहेथु बैसागु बे बोसोरनि से अक्ट' खालि इसोरनियाव बोर लानायजों लोगोसे गोदोर गोलावखौ मान खालामनाय आरो उन्दैनो मान होनाय बेबायदि जोंनि बर'नि जि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खान्थिफोर बे खान्थिफोरा दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो नोंथाङा बर' गामियाव फैयोब्ला बैसागु बोथोराव फैयोब्ला बेफोरबायदि खान्थिफोरखौ मोजाङै सोलोंनो हागोन जागोन जागोन बैसागुआव दे जागोन बैसागुआव लोगो मोनसिगोन दे